जि'यां कि जिसलै साढ़ै एन सी सी दे कैम्प बगैरा जंदे न ते में घरैआह्लें गी सुनान्नी होन्नी कि अज्ज मेरा एह्कड़ा कैम्प ऐ ते मेरे डैडी मेरे पापा इ'यै आक्खदे न कि लगाओ जाना चाहिदा बाह्र घुम्मना फिरना चाहिदा बट मेरी मम्मा जेह्ड़े हैन ओह् आक्खदियां न नेईं बाह्र नेईं जाना घरै दा कम्म करो पढ़ाई करो ते एह् मतलब कि कैम्प कुम्प नेईं लाओ ते जेह्डे़ मेरे मम्मा न ओह् हर इक गल्ला गी इक बारी अस माता वैष्णो जा दे हे सलाह् बी बनी दी ही सारा किश होई दा हा ते मेरी मम्मा आक्खन लगें अज्ज बारिश पोआ दी अज्ज नीं जाना तुस कल्ल चली जाओ बट असें मेरे जेह्डे़ बेहिया हे आक्खन लगे नेईं असें अज्ज गै जाना ते मेरी मम्मा मतलब कि इन्ना रोक टोक करदे हे कि नेईं इद्दर नीं जाना उद्दर नीं जाना बट एह्दे गल्ला मेरे पापे ने कदें रोक टोक नीं कीती ओह् आक्खदे जेह्ड़ा तेरा मन करदा ओह् कर ते ओह्दे बाद मेरे मम्मा जेह्ड़े हैन इक बार साढ़ा कैम्प लग्गेआ अस ट्रैकिंग आस्तै गेदे हे उत्तराखंड उत्तराखंड गे ओह्दे आस्तै बी मेरी मम्मा न परमीशन नेईं ही दित्ती सारे इ'यां मतलब कि सारे समजाइयै समजुइयै परमीशन मिली जि'यां हाली हून बस्स च गै बैठी दी ही ते मम्मा ने फोन करी ओड़ेआ बस्स च बैठी गे उसलै थोह्ड़ी गल्ल कीती ओह्दे बाद दो त्रै मिंट बाद दोबारा फोन आया किश खाद्दा किश ओह् कीता मतलब कि जिसलै अस्स पुज्जे ओह् तांऽ बी आक्खन लगे इद्दर नीं जायां उद्दर नीं जायां एह्दे कन्नै नीं जायां उद्दर नीं जायां कल्लें घुम्मने नीं जायां ते एह्दे बाद मतलब कि बड़ी रोक टोक कीती घरैआह्ले बट मेरे जेह्डे़ डैडी न उ'नें मिगी बड़ा स्पोर्ट कीता कि अपनी लाइफ ऐ अपने तरीके ने जीनी ऐ जि'यां तेरा मन करदा उ'आं करना बट जेह्ड़ी मेरी मम्मा न उ'नें मतलब कि कैम्प कुम्प ओह् मतलब कि इ'यै सोचदे हे कि घरै दा कम्म करै पढ़ाई करै अपनी जगाह् पर हून में काॅलेज औनी हौन्नी मिगी आक्खदे न सिद्दे काॅलेज जाना सिद्दे घर औना ते कदें कदें लेट बी होई जंदा बंदा ते फ्ही फोनै पर फोन करने इन्नी लेट की होई एह् होई गेआ ओह् होई गेआ